ہاں میں الرجی سے آگاہ ہوں مین الرجی وہ ہے جس سے مطلب کوئی بھی ڈسٹ یا بہت سارے کچرے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہو یا کہیں جانے پہ ہمیں کھانسی کھانسی ہونے لگتی ہے جیسے کہیں دھول اڑ رہی ہو اس اس سے اگر ہمیں الرجی ہے تو اس سے ہمیں ڈاکٹر کو الرجی ہے تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا بہت ہو سکتا ہے جیسے ناک میں بہت زیادہ سردی آ جانا کھانسی ہونے لگنا اور اور کہیں کہیں پہ مطلب کھجانے لگتا ہے جیسے جس چیز سے ڈسٹ سے الرجی ہو تو اور اگر اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کو جس چیز سے الرجی ہے اس سے آپ ہمیشہ پرہیز رہیں اور زیادہ کسی چیز سے الرجی اب اگر ہو رہی ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے ان سے صلاح لینی چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے الرجی ہوتی ہے جیسے مجھے بھی دھول مٹیوں سے الرجی ہے اور سے الرجی ہے اور میں مطلب اور الرجی کی وجہ سے تھوڑا بہت کھانسی اور سردی ہونے لگتی ہے دھول مٹی کی وجہ سے اور الرجی وہ ہے جس سے الرجی وہ ہے جس سے مطلب کبھی کبھی آنکھوں میں ڈسٹ